पंद्रहं जनवरी ॿ हज़ार वीह सत्रहं ऑक्टूबर ॿ हज़ार टेवीह अरिड़हं डिसम्बर उणिवीह सौ उणवंजाहु सत्रहं मार्च पंद्रहं सौ छटीह सोरहं नवम्बर सत्रहं सौ ॿावीह